जयपुर ज़िले में स्वास्थ्य सेवा काफ़ी सारी है किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों में कम दामों में इलाज़ करके दिया जाता है स्थानीय समुदायों ज़रूरतों को सेवाओं के द्वारा पूरा किया जाता है सरकारी सेवाओं के द्वारा यहाँ पर प्रणाली चिकित्साएँ सुविधाएँ सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं जैसे कि अलग अलग पिछड़े हुए गाँवों में कैंप लगा कर उन्हे फ़्री में इलाज़ किया जाता है और उनकी सेवाएँ की जाती हैं जयपुर ज़िले का चिकित्सालय सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं